हैलो अच्छा आप नालंदा आएँ हैं देखिए मैं रोहित कुमार हूँ एक गाइडर हूँ नालंदा में देखिए नालंदा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट का स्पेसल तो कोई फूड है नहीं लेकिन हमारे बिहार में बहुत चर्चित और बहुत ही टॉप क्लास क्लास के फल हैं जैसे हमारे हाजीपुर के केले हाजीपुर का केला के नाम आज पूरे इंडिया में है कि हाजीपुर का केला बहुत ही बढ़िया होता है यह वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हाजीपुर के केले का नाम बहुत बढ़िया है लीची की बात करें तो मुज़्फ़्फ़रपुर की लीची जो है वह बहुत ही फेमस है आप किरकेट अगर देखते होंगे तो एक सुधीर कुमार जी हैं जो सचिन तेन्दुलकर जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं वह हर एक लीची के सैसन में जब भी लीची होती है हर एक लीची के सैसन में वह सचिन तेन्दुलकर जी को बिहार का लीची भेंट करते हैं उनको खिलाते हैं तो बिहार के ख़ास दो जो फल हैं एक केला और एक जो आपको लीची बताया यह बहुत ही फ़ेवरेट है मैं चाहूँगा कि टूरिस्टर आए हैं तो आप बिल्कुल ही फिर फल का टेस्ट लीजिए और आप जहाँ भी जाइएगा तो इस फल के बारे में बताइएगा बिल्कुल ऐसे भागलपुर का आम भी बहुत बढ़िया है आम की बात करिएगा तो भागलपुरी आम भी आता है हम लोग लोकल भाषा में उसको मालदा आम कहते हैं मालदा आम बहुत बढ़िया होता है बहुत मीठा आम होता है अब हम लोग तो जानते भी हैं कि फल का राजा आम है तो फल में आपको बता ही दिया कि केला हाजीपुर का मुज़्फ़्फ़रपुर की लीची और भागलपुर का आम आप यह तीनों टेस्ट का लीजिए बहुत बढ़िया फल है यह हाँ क्या बोल रहे थे आप नहीं नहीं पसंद नहीं था वह लोकल चीज़ जो थी ना तो वहीं से बिहार से बिलौंग करते थे सुधीर जी तो उनके लिए स्पेसल वह लोकल फूड के तौर पर ले जाता है पसंद की बातें नहीं थी कि लोकल कैसे होता है कि लोकल कुछ है हमारे यहाँ हो रहा है तो अगले को भेंट दीजिए देखिए मेरे यहाँ का फेवरेट होता है जी तो वह जो लीची और ऐसे भी जो लीची में भी बहुत तरह आते हैं आम में भी बहुत आते हैं केले भी बहुत तरह के हम लोग देखते हैं कोई चीनी वाला केला होता हैं एक दम छोटा छोटा केला होता है कोई बड़े बड़े केले होते हैं हम लोग क्या दर्जन के हिसाब से केला देखते हैं कि मिलता है अब आपके ही बिक सुनते हैं कि बहारों में जो केला मिलते हैं वह सब सुनते है कि नहीं वह भी वज़न के वेट के हिसाब से होता है तो हम लोग के दर्जन होते हैं हम लोग के यहाँ मतलब इतना दर्जन है तो इतने रुपये में आपको बारह केले दिए जाएँगे एक दर्जन में बारह इसका एक दर्जन यहाँ पर बनाया जाता है कहा जाता है ठीक है तब यह तीनों फल का मज़ा ले सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आप अगर टूरिस्टर हैं आप यह तीनों फल का एन्जॉय लीजिए बहुत सुन्दर फल है तीनों फैवरेट फल है बिहार का ठीक है धन्यवाद